औ आं गेजेर जोलैनि सासे बाहागो मोनसे समाजाव सासे बोराइ आरो सासे सेंग्रानि साननाय हनायाव बेराद

आलादा जानो हागौ मानोना सासे बोराइ मानसिया समाज सिबिनाय आरो समाज खुंनायनि थाखाय बांसिन गावनि जिउखौ बावसोमो बावसोमो आरो न'खर सामब्लायनायनिफ्राय लानानै गासिबो बिथिङा मोनसे समाजखौ फोसाबनायाव बे बिथाङा बांसिन बिहोमा होयो आरो सासे सेंग्रा सुबुङा बांसिन गावनिजों सोलिनाय बादियै खेला दुला गेलेनाय मोसानाय दामनाय देनायाव बांसिन बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनो आरो रंजानायनि फारसे बिसोर बांसिन गोसो होनायखौ नुनो मोनो